आसामनि बाहेरा जायगायाव बेरायहैनो रंजानो बाजानो खालामनो साबसिन मोजां मोनग्रा जायगा आंनिया सिक्किम मानोना जोङो साफ्रोमबो नुफेरै जायगाफोराव थांनो लुबैयो बेवहाय माखासे मा बायदि थासारि मा बायदि मिथिंगानि नुथाय बेफोरखौ जों नायहैनो लुबैयो आरो बेवहाय माखासे आसामनि मा बायदि नेमखान्थि आरो बै सिक्किमनि नेमखान्थि मा बायदि सोलिनानै रायजो जायो बिसोरनि माखासे थादेरसा माखासे बारहावा आब्रुंथि साननाय हनायजों बेसोरखौ गासैखौबो खाबजाहैनो नायहैनो लुबैयो नुफेरै जायगाफोरखौ थांनानै जों बेनिफ्राय गोबां रोङैखौ सोलोंनो लुबैयो आरो मिथियैखौ मिथिनो लुबैयो बेनिखायनो जों साबसिन आंनि जायगा लुबैनाया सिक्किम आरो बेनि अनगा गोबां दङ नाथाय आङो दासिम सिक्किमाव थांनो बिराद गोसो जानानै दं आंनि गोसोआव सिक्किमनि नुथायखौ मा बायदि नुयो आरो आं सानसेबाबो बे सिक्किमाव थांगोन थांनानै आं बेनि माखासे सावगारि नुथाय बारहावा मा बायदि नेमखान्थि आसारखान्थि मा बायदि नुथाय मा बायदि सावगारि बेरखांदों आं बेखौ नायनो बेराद गोसो बेनिखायनो आङो थांगोन सानसेबाबो आरो बेनि जानाय माखासे जोंनि आसामनि जानाय आरो सिक्किमनि जानाय बेजों गोबां फाराग दं बेनिखायनो जानाय मानाय गासैबो मानसिनि जिउआव थांनानै थानायाव जोंनि आसामाव मा बायदि नेमखान्थि आरो सिक्किमनि मा बायदि नेमखान्थि आं बेखौ नायनो जेब्लायबो नाजागासिनो आरो आं थांगोन बे जायगायाव